हम अपना ओतऽ जे किओ नव पाहुन आबय छथि जेना ओ ओ हमरा एतऽ पहिल बेर अयलथि आओर ओ पहिल बेर आबिकऽ घुमऽ चाहैक छथि ओ गाँव स्तरपर मे घुमि फिर कऽ देखऽ चाहैत छथि कोनो मन्दिर जेबऽ चाहय छथि या फिर कोनो जगह जाय लए प्रेरित छथि तऽ हम चाहैत छी जे हुनका लअ कऽ घुमाबी हुनका गामक जगह जगह देखबियनि नव जगह देखबियनि जेकि ओ पहिले नहि गेल छथि आओर ओ जगहपर घुमाकऽ ओकर ऐतिहासिक जे बात छै से हुनका बतबियनि हुनका ओइके आगू अग्रसर करियनि जे हुनका नीक लागनि ओ कहैथ जे हम एतऽ आबि कऽ आनन्दित भेलहुँ आओर जे एतऽ एलहुँ तऽ हमरा किछु नव जानकारी भेटल